नमस्ते सुठा हाल आहिनि तव्हां ॿुधायो न दीदी तव्हां केरु था ॻाल्हायो

हा

अच्छा दीदी हा तव्हां ॿुधायो तव्हांखे छा कराइणो आहे छाजे लाइ फोन कयो थ्रेडिंग कराइणी आहे ॿियो फेशियल वेशियल त कोन्ह कराइणो अथव न अच्छा त थ्रेडिंग कराइणी अथव ऐं हाइड्रो फेशियल कराइणो अथव त हाइड्रो फेशियल त घणे ई थींदा आहिनि तव्हां ॿुधायो कहिड़ो कराइणो अथव मूं वटि हा ॿुधायो हूअ कहिड़ा कहिड़ा आहिनि हीअ गोल्ड गोल्ड जो आहे लोटस जो आहे ऐंं हूअ पर तव्हांजी शिकिल ॾिसी करे पोइ ई पतो पवंदो की कीअं मतिलब तव्हांजी स्किन ते सूट अरे थो या कोन्ह करे ऐं अच्छा अच्छा त तव्हां हिकु बार ईंदा थ्रेडिंग कराइण तेॾीमहिल तव्हां मूंखे ॾेखारे छॾिजो ऐं पोइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि स्किन ते कहिड़ो थो सूट थिए कहिड़ो कोन्ह थो थिए

पेसा त दीदी हिन जा त सत हज़ार आहिनि हूंअ त सत हज़ार आहिनि मां तव्हांखे पंज हज़ार ताईं करे छॾंदमि पर बज़ारि में किथां बि कराईंदा तव्हांखे इहेई अथव ॾिसो ॿाहिरि बि एतिरो ॿाहिरि त वरी वधीक वठंदा आहिनि मां त वरी बि एतिरो ई पइ वठां इन खां वधीक कोन्ह थो थी सघे तव्हां अची वञिजो मां सभु करे छॾंदमि इह ॻाल्हि कोन्हे भले अचो मां मना कोन्ह थी कयां पर दीदी थींदो त मां कंदसि न तव्हां ॿुधायो कीअं कंदसि एतिरो आहे ई कोन्ह न असांजो हा

ठीकु आहे दीदी ॾिसो तव्हां अची वञिजो ऐं हुनखे कहिड़ो कराइणो आहे कहिड़ो कहिड़ो कोन्ह कराइणो आहे तव्हां उन खां पुछिजो भई हुनखे बि मां ॾिसी करे ई ॿुधाईंदमि हीअं मां कीअं कराईंदमि ॿुधायो छोकि अॼुकल्हि छोकि अॼुकल्हि छा सूट कोन्ह थींदो आहे कंहिंजो शेअर शरीर ते कुझु थी वञे या छा ठीकु आहे तव्हां अचा वञिजो मां घटि वधि जेको थींदो मां करे छॾंदमि ऐं तव्हांजी थ्रेडिंग बि फ्री करे छॾंदमि ठीकु आहे ठीकु आहे